हाँ मैं विशेष रूप से एक संगीत कार्यक्रम समारोह में भाग लेने के लिए गया था जिसके लिए मैं महाराष्ट्र के जलगाँव ज़िले में गया था यह सफ़र मेरे लिए बहुत ही यादगार रहा और ये बहुत ही अच्छा था क्योंकि इसमें जो हमारा समूह था इसमें सभी हम लोग गायक थे जो अलग अलग राज्य से थे और अलग अलग संगीतकार थे इनके सुर भी काफ़ी अच्छे थे और यह सफ़र मेरे लिए बहुत ही अच्छा था भाग लेने के लिए जो हम लोग गए थे वह महाराष्ट्र के किसी एक महाविद्यालय में था यह प्रोग्राम हमारे लिए बहुत ही यादगार रहा और काफ़ी सफल हुआ हम इसमें रेलवे यात्रा द्वारा गए थे और हम लोग रेलवे में भी काफ़ी मस्ती करते हुए ओर लोगों को गाने सुनाते हुए गए इस कारण जो हमारे मतलब रेलवे में और भी यात्री थे वह हम लोगों से काफ़ी खुश हुए क्योंकि हम लोगों ने उनकी यात्रा को भी आनंद से भर दिया था और उनकी यात्रा में चार चाँद लगा दिए थे क्योंकि हमारे पास ढोलक तबला सितार सभी थे हम लोग उसे बजाते हुए और मधुर संगीत गाते हुए गए थे